असांजी संस्कृति जो मुख्य व्यवसाय बिज़िनिस आहे ऐं जो आहे लेकिनि अॼुकल्ह ॿार पढ़नि लिखनि पिया त जेके ॿार जीअं पढ़नि पिया हूअं पा नौकिरी कनि ऐं जिनि जा पुराणा बिज़िनिस आहिनि उहे ॿार बिज़िनिस पिया संभालनि लेकिनि हा जीअं कोई आई सी आई ऐं एन इंजनियर ठहिनि पिया ऐं कोई मतलबु बी बी ए करे मार्केटिंग जो कमु कमु पिया सिखनि ओड़ो सभु ॿार हाणे नौकिरी पिया कनि ऐं जेके वॾा आहिनि जेके बिज़िनिस कनि पिया उहे अञा बि बिज़िनिस कनि पिया लेकिनि हा धीरे धीरे बिज़िनिस जो स्कॉप घटि थी वियो आहे छो करे हाणे ॿार पंहिंजी पंहिंजी पढ़ाई कनि था त हू हुन हिसाब सां नौकिरी करनि पिया लेकिनि हाणे जिनि जा ॿार वॾा आहिनि भई पहिरीं ई बिज़िनिस में वेई रहिया आहिनि ऐं न पढ़ाई कई अथनि त उहे हींअर पंहिंजे वॾनि जा बिज़िनिस संभालनि पिया हाणे असांजा संस्कृति त बिज़िनिस जी आहे लेकिनि हाणे जीअं बि आहे हलाइनि पिया बिज़िनिस ई कनि पिया ॿार मतलबु नौकिरी ज़्यादा पिया कनि बिज़िनिस घटि था कनि